आंनि संनायनि हबि आङो माबोरै हबि जाया आंनि हबि जानायनि जाहोना जाहैबाय आंनि आइया गोबां मोजां मोजां गोथाव जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो संनानै जाहो बोदों आरो आङो बिनि संनायखौ जानो गोबां गोथाव मोनो जि नोगोर गोथाव मोनो बिदिनो आइनि संनाय खुरना होनाय बेफोरखौ नायै नायै आंबो नुनानै सोलोंबाय आङो देरै लादै सानसेखालि आङो संनो नाजाबाय आंबो मा बाद आइबादि संनो होन्नानै सानसेखालि आइया न'आवहाय गैयामोन बे दिनाव आङो सानसेखालि ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनदों बे ओंखाम ओंख्रिया जोबोर मोजां जादों आरो आइनि बादि जाथाराखैबाबो आङो सेस्टा खालामदों मोजाङानो जादोंमोन बिदिनो आङो लासै लासै संनायखौ सोलोंलांबाय आंनि संनायखौ मानथिफोरा फसायबाय बाबा मोनाबो बाखनायबाय आफानि बाखनायनायखौ खोनानानै बिनिफ्राय आरो साबसिन मोन्नानै आङो बिदिनो सोरबाफोर फैबा साहा फुदुंनानै होयो मायो बिदिनो न'आवहाय रावबो गैयाबा ओंखाम ओंख्रि सङो बिदिनो सङै सङै सङैनो आङो बियो आंनि मोनसे हबि बादि जालांबाय आङो मानथिफोरखौ संनानै खावनानै जाहोनो गोदान गोदान आइटेम संनो जाहोनो मानसिफोरखौ जाहोनानै खुसि खालामनो मोजां मोनो आरो मानसिफोरा जानानै जेब्ला मोजां आंनो कमेन्ट होयो अब्लाथ' आरो दाबुंसै गोसोयानो गोजोन मोनखायो बेबादिनो मानसिफोरनि मोजां संनाय जादों होन्नायखौ खोनानानै आरो आङो गोदान गोदान रेशिपि सोलोंनो मोजां मोनो नालाय इयुटुबाव आङो गोदान गोदान रेशिपि नायै नायै न'आवहाय बानाय बानाय न'नि मानसिफोरनो जाहोबोदों बे जाहोबोनायाव बयबो फसायलाङो आंनि संनाय खावनायखौ बिदिनो आङो दासिमबो बे आंनि हबियैनो जानानै थाबाय आङो फुङाव मोनायाव सानाव गासिबावबो संनो मोजां मोनो बेनो आंनि बिदिनो आंनि हबि जालांबाय आरो बियो संनाय खावनायाव